माथ दर्द ठीक करयके लेल हम सबसे झण्डुबाम लगाबै छी भिक्स लगाबै छी आर से भिक्स लगाबै छी तकर बाद गायके घी उपलब्ध कर्पुर गायके घी माथामे घसै छी तुलसीके रस या मध एकर सबके उपाय करै छी बच्चा सबके तुलसीके रस मध झण्डुबाम भिक्स घी गायके घीमे लगाकऽ ओकरा से करै छी मालिश ई सुविधा होइया गाम घरके अथीमे हिन्ग लगा दै छी माथाके दुनू साइड हिन्ग कागज लगा कऽ लगा दै छी ओहियो से माथा दर्द कम होइया गाम घरमे तऽ इएह सब उपाय करइ छी ओहियो से नहि होइया तऽ तेजपातके डाटके पीस कए लगा दै छी ओहियो से माथा दर्द कम होइ छै बहुतके बहुत माथा दर्द गाम घरमे इएह सब उपाय हमरा सभके छोट मोट करै छी आ भिक्स झण्डुबाम ई सब तऽ रहिते छै सभक घरमे रहिते छै आ ओहिसँ बेसी ज्यादा भेल तऽ तहन टेबलेटोंके उपाय कएलहुॅं डाक्टरोसँ सुविधासँ मिललहुॅं एहि दुआरे बढ़िऑंसँ मिललहुॅं तकर बाद माथके दर्द मे नहि नहि एना नहि से एतबा सबके माथ दर्द ठीक भए जाइया हरेक प्रकारके तेल राखै छी हिमगङ्गा या बनफूले एहि सबके हम व्यवहार कएलहुॅं भिक्स सबके व्यवहार कएलहुॅं तऽ माथा दर्द एहि सबसँ हमरा सभकेँ ठीक भए जाइया पट्टी तट्टी बाँधिकऽ हल्का फल्का बुखारो सबसँ घरेलु मे बहुत ठीक भए जाइया